हाँ मध्य प्रदेश में इस्टिडियम और मैदानों में खेल का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेडियम भी हैं मध्य प्रदेश में जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छे और बड़े क्षेत्र में फैले जो स्टेडियम हैं वह मध्य प्रदेश में हैं जैसे कि होलकर स्टेडियम है इंदौर में है सबसे पहले इसे महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता था और यह स्टेडियम लेकिन दो हज़ार दस में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने इसका नाम होलकर वंशजों के नाम पर रखा फिर एक नेहरू स्टेडियम है जोकि इंदौर में है और तीसरा कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है जो कि ग्वालियर में है बहुत बड़े स्टेडियम हैं यह और यहाँ पर यहाँ पर खेलकूद का आयोजन बहुत ही अच्छे से किया जाता है बहुत सारी सुविधाऍं यहाँ पर हमें मिलती हैं कोई भी परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता है तो इस तरह से बहुत सारे स्टेडियम हैं तात्या टोपे स्टेडियम है जो कि भोपाल में है और अभय खेल प्रशाल नाम का स्टेडियम है जो कि इंदौर में स्थित है ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम है जो कि रीवा में है तो ऐसे बहुत सारे स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएंगे